हाँ हम चार भाई बहन हैं चारों पढ़ने के लिए जाते हैं लेकिन चारों भाई बहन में दो बढ़िया पढ़ते हैं दो थोड़ा हल्के पढ़ते हैं तो एक को हम ऐसे ही बदमाशी देता है कि उसको हम पढ़ाने के लिए बोलते हैं लेकिन वह पढ़ता नहीं है फिर भी हम उसको पढ़ाते हैं बहन अलग है बहन की सोच थोड़ी अलग है बहन कुछ अलग ही सोचती है हम कुछ अलग सोचते हैं हम पॉजिटिव में चलते हैं लेकिन बहन से क्या बोलें बहन अपना काम में लगी रहती है हम अपने काम मस्ती मजाक खेलने कूदने में लगे रहते हैं दूसरे भाई को खेलना नहीं आता वह अपना काम करता रहता है जॉब करता है हमसे जॉब नहीं होती हम तो अब पढ़ाई करते हैं अभी भाई ने पढ़ाई नहीं की है इन मामलों में वह हमसे अलग है